गुजरात में हर राज्य जा माण्हू रहंदा आहिनि सिंधी गुजराती हिंदी पंजाबी हीउ केरला जा ऐं यूपी जा सभु रहंदा आहिनि पर हुननि जे ॿिन्हिनि जे विच में भई जाम सुठी तरह भई भाईचारो आहे ऐं कॾहिं बि बाई चांस बि कॾहिं को अहिड़ो थी आहियो को माण्हू निकिरी आहियो अहिड़ो भई दंगे फ़सादु वारो भई जो अॻियां झगिड़ो थी वञे अहिड़ो को माण्हू निकिरी ईंदो आहे त असांजी सरकारि भई जाम सुठी आहे भई जो उन खे ॿिन्हिनि खे घुराए ऐं भई सुठी तरह भई समाधान करे ॾींदी आहे तंहिंखां पोइ अगरि जो पोइ माण्हू नथो सम्झे जो भई वधीक कुझु थिए थो भई दंगो फ़साद थिए थो त भई हिते जी पुलिस बि सुठी आहे हिते जी कोरट बि सुठी आहे हुते वञी करे पंहिंजो सुवालु न खणूं ऐं तंहिंखां पोइ उन जो जेको बि सोल्युशन थींदो आहे भई ॿिन्ही खे विहारे सुठी तरह भई कराईंदा आहिनि